आ'ऊं तुसेईं सनाना बाइयें डिस्टक डिस्ट्रिक्ट दे नांऽ जेह्ड़े मश्हूर मश्हूर जेह्ड़ियां ग्रांऽ न औंदे इक जि'यां आई गेआ उधमपुर उधमपुर कोला सारा मेन बज़ार आखदे हे इसी ओह् इक उधमपुर होई गेआ दूआ दूआ जेह्ड़ा ऐ दूआ होई गेआ ओह् रामबन रामबन वैसे पस्सी ऐ जेह्ड़ी ओह् लेज़ जिसी आखदे न ओह् चल्लन लगी पौंदे ते ओह् थोह्ड़ा ओह्दी बजह कन्नै ख़राब एह् रामबन दूआ नम्बर होई गेआ त्रीआ नम्बर आई गेआ जि'यां किश्तवाड़ किश्तवाड़ आई गेआ जि'यां चौथा आई गेआ लेह् लेह् जियां आई गेआ लेह् च तुसेंगी पता गै छड़ा रेता गै रेता होंदा जदूं बरखा पौंदियां उत्थै पाला पेई दा बरफ जिसी आखदे पाला पेई दा उत्थै बड़ी ठंड होंदी फ्ही लेह् च इ'यां लेह् आई गेआ फ्ही डोडा फ्ही डोडा आई गेआ जैसे इ'यां होई गेआ एह् होई गे पंज